हिकु ॾीहुं मूंखे फोन में मैसेज आयो त की सत जुलाई मुम्बई में जाम वॾो पेंटिग कोम्पीटीशन आहे त मां बि हुनमें पांहिंजो नालो ॾिनो छाकाणि त पेंटिग हिकु मुंहिंजो बचपन खां शौंक़ु आहे की भाई मां जाम सारी सुठी सुठी पेंटिगू कढां त मां ॿिए ॾींहु ते हुन जी सॼी तयारी करे हुते हली वयमि ऐं मां हुते ॾिठो त हुते जाम ई माण्हू हिसा खयां हुया ऐं हुते सभिनि माण्हूनि जे साम्हूं असांखे पेंटिग करण हुईं त मां बि हुते करण शुरू कई त सभिनी जॾहिं मुंहिंजी पेंटिग पूरी थी ऐं सभिनी जॾहीं ॾिठी मुंहिंजी पेंटिग त सभिनी खें हेॾी वणी जे हुननि मुंहिंजी एॾी तारीफ़ कई ऐं मूंखे न ख़ाली तारीफ़ कयूं मूंखे जाम सारी दुआऊं बि ॾिनउ की तू अॻियां वध हे कर त जाम ई मुंहिंजे लाइ हुओ यादगार ॾीहुं हुयो